ہیلو السلام علیکم جی خریت کیا ہماری بات گیس ایجنسی سے ہو رہی ہے جی جی جی جی سر آپ کا نام کیا ہوگا جی جی توقییر صاحب جی بہت خوشی ہوئی یہ نام سن کر جی ہاں جی کال کرنے کا یہ مقصد تھا ہمارا جی جی جی میرا نام محمد ذیشان ہوا جی جی سر کال کرنے کا میرا یہ مقصد تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ دن پہلے مہمان آئے ہوئے تھے اور اچانک سے ہمارے گھر کی گیس ختم ہو گئی میں نے آپ کے سروس پرووائڈر کو کال لگایا اور میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو آپ کے ایجنسی سے بہت عمدہ بہت عمدہ سا سوال آیا جی جی جی جی ہاں گیس ہماری ختم ہو چکی تھی جی ہاں تو میں نے آپ کے سروس میں کال لگایا تھا اور میں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ہماری گیس ختم ہو گئی تو انہوں نے ترنت ہمارے گھر ایک گیس بھجوا دیا جی جی نمبر نہیں لگی ہوئی تھی لیکن میں نے ریکویشٹ کیا انہوں نے میرا مسئلہ سمجھا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی سروس سے جی جی توکر صاحب جی

آپ کے ڈیلیوری بوائے بھی تھے بہت اخلاق مند آئیں گیس لگا کر کے اپنے سے چیک کر کے وہ گئے جی آپ کے سارے ورکرس سارے کم کمپنیوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی اب آپ کے سارے ورکر سارے جو بھی ہیں سارے کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے جی جی جی جی شکریہ جی یہی جی شکریہ جی جی السلام علیکم